آج کل ہم لوگ بیروزگاری کا سامنا کر رہے ہیں اور طرح ہم لوگ بہت پریشان آج کل میں کسان اتنا محنت کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے بھاؤ کو ریٹ صحیح نہیں لگایا جا رہا ہے سرکار اس چیزوں کا دھیان دے اور آج کل بیروزگار آدمی اتنا ہو چکا ہے کہ آدمی جگہ جگہ گھومتا ہے اتنا گھومتا ہے پھر بھی اس کو روزگار نہیں ملتا ہے سرکار کے طرف سے کوئی فائدہ نہیں اسی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہے آدمی کو روزگار نہیں مل پا رہا ہے آج کل آدمی بہت پریشان حال ہے اس کے بیروزگاری کی وجہ سے آدمی دوسرے دوسرے شہر جاتا ہے روزگار ڈھونڈنے کے لیے پھر بھی سے روزگار نہیں ملتا ہے کہیں کام نہیں ملتا ہے پھر اسے بھٹکنا پڑتا ہے ادھر سے ادھر اور سرکار اس چیزوں کا دھیان نہیں دے پا رہی ہے آج کے حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دیش میں آدمی بیروزگار کیسے گھوم رہا ہے اور بیروزگاری پہ بالکل دھیان نہیں دے رہی ہے ہماری سرکار فالتو کی چیزوں پہ دھیان دے رہی جس سے ہمارے دیش کا فائدہ ہونے والا ہے جسے کہ آج کل مزدوروں کو دیکھ لیجیے آپ پورے دن محنت کرتا ہے پھر بھی اس کو صحیح طریقے سے اس کا روزگار نہیں مل پاتا اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا ہے اس کی مزدوری نہیں مل پاتی ہے پورے پورے دن دھوپ میں کھٹنا پڑتا ہے پھر بھی بیروزگاری ہی بیروزگاری ہے اس پہ ہماری سرکار کو چاہیے کہ توجہ دے